دہلی میں مختلف مذاہب کی بڑی تعداد ہے یہاں ہندؤوں مسلمانوں سکھوں عیسائیوں بدھوں اور دیگر مذاہب کے لوگ زندگی گزارتے ہیں اس شہر میں ہندومت اسلام اور سکھ مذہب کے پیروکار بڑی تعداد میں ہیں عیسائیت بھی دہلی میں اہم مذہب ہے اور چند ہزاروں اور چند ہزاروں کی تعداد میں عیسائی مجتمعات بھی ہیں ہندو کی بات کریں تو دہلی میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے یہاں پر ہندو معابرہ مندر اور حسینہ وغیرہ دیکھی جا سکتی ہیں ہندؤوں کے مذہبی روایات اور تقویمی تقاضے دہلی کی زندگی کا اہم حصہ ہیں مسلمانوں کی بات کریں تو دہلی میں جماعتوں کی مساجد دینی مدارس اور اسلامی تقویمی اہمیت کو دیکھا جا سکتا ہے جمعرات کی نماز جمعہ کی نماز اور دیگر اسلامی تقویمی تقاضے دہلی کی زندگی کا حصہ ہے عیسائیوں کی بات کریں تو دہلی میں کلیسیا اور عیسائی مکتبیات موجود موجود ہے کچھ عیسائی مجتمعات دہلی میں بھی ہیں جہاں عیسائیوں کی عبادت اور دینی معاملات مقامی سطح پر انجام پاتے ہیں اس کے علاوہ دہلی میں سکھ بھی ایک اہم مذہب ہے اور یہاں پر گردوں کے سکھ گردوں کے سکھ گردوں کی یاترا اور گردوں کے دربار کی زیارت بھی کی جاتی ہے بدھ مت کے اندر بھی دہلی میں بڑی تعداد میں مقامات ہیں جیسے کہ ستوپ مندر اور دیگر بدھی معمرا معماری مناظرے دہلی کی زندگی میں ہر مذہبی سماج اپنے معماری روایاتی اور عباداتی مواقع کو منظم کرتا ہے اور ان کا اہم حصہ ہوتا ہے